हा मां लवीना तव्हां सुनीता मां लवीना सुनीता तव्हां ठीकु आहियो ॾाढे टाइम सां यादि ई न कयो अथव अच्छा अच्छा मूंखे बसि तव्हां सां थोरो कमु हुओ की मुंहिंजे घर जो फर्नीचर जेको आहे पूरो ख़राबु थी वियो आहे पूरो झूनो थी वियो आहे त उहो थोरो मटाइणो आहे किथे किथे दिमक बि लॻी वेई आहे त थोरो हुनजो थोरो मूंखे कुझु ॿुधायो की कीअं पूरो पाण खे नओं करिणो आहे सभु हा हिकु त मुंहिंजे घर जो पलंग आहे हुनखे थोरो नओं करिणो आहे हिकिड़ो मुंहिंजो कबट आहे जंहिं में मां सिगांर जो सामानु रखंदी आहियां उहो ऐं खिड़कियूं ऐं दरवाजा आहिनि दरवाजनि में बि दिमक लॻी वेई आहे थोरी ऐं बाक़ी पलंग वग़ैरह ते चुरो चुरो पियो थिए

मुंहिंजे घर जो कबट बि ऐं सौफ़ा बि हूंदी हा हा हा हा हा हा बिल्कुलु घर जे भरिया ताईं हा हा हा हा त तव्हां इअं कयो मुंहिंजे घर जो पलंग त तव्हां पूरो इअं सुठो करे छॾो ऐं दरवाजा पाणि मटाए था छॾियूं हा हा जीअं तव्हांखे सही लॻे बसि सभु कुझु नओं कराए ॾियो ॾियारी खां पहिरीं पहिरीं हा हा बसि तव्हां सामानु सुठो हुजिणो खपे ऐं कमु जी शइ हुजणी खपे चङी सुठी हलणु खपे असां तव्हांखे पैसनि जी चिंता कोने

अच्छा अच्छा जीअं बि तव्हांखे सही थो लॻे न तव्हां करे ॾियो हा त हिकु ॿिनि ॾींहनि में तव्हां पंहिंजी कारीगर खे मोकिलियो

ठीकु आहे हरिओम